बिहार में बहुत ढेर सारी व्यवसाय की आवश्यकता है खास करके युवाओं को इसमें जागरुक करके उसमें बढ़ने के लिए हम लोग छोटे मोटे व्यवसाय से आगे बढ़ते हैं जिन्हें उच्च दर्ज़े में नहीं ला करके आजकल बाज़ार में बड़ी बड़ी कंपनियाँ टी भी प्रचार अखबार वगैरह में विज्ञापन के सहारे इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि उनकी बिक्री अधिक होती है और छोटे छोटे कुटिर उद्योगों में आम युवाओं को इसमें मात खाना पड़ता है पिछड़ जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं सरकार को चाहिए की इन सारे युवा व्यवसायों को व्यवसायियों को वो सारा उनका उत्पादन समेट कर के अपने हाथ ले लें और उसे अपने ढंग से बाज़ार में वितरित कर दें तब युवाओं को स्वाबलंबी होने में कोई कठिनाई नहीं होगी इसी कमी के चलते बहुत ढेर सारी युवा कुछ छोटे छोटे कार्य को करते हैं लेकिन प्रतिस्पर्धा की दौड़ में वो पिछड़ जाते हैं बाज़ार में जिनके पास बहुत पूँजी है वो टी भी विज्ञापन या चकाचौंध भरे विज्ञापन के पीछे वो टिक नहीं पाते हैं इसीलिए हम सर सरकार से आग्रह करेंगे छोटे छोटे हज़ारों व्यवसाय हैं जिसे हर युवा अपने अपने अनुभव अपने अपने समझ के अनुसार वो तैयार करें तो सरकार उसमें सहयोग करें उस पर टैक्स ना लगाएँ उस पर कीमत अधिक ना करें और आसपास के लोगों को ही लेने के लिए उत्साहित प्रेरित करें जिससे आम युवा अपने व्यवसाय के सहारे अपने पैर पर खड़ा हो सके हमने अपने जीवन में देखा है कि बहुत ढेर सारे हम लोग भी छोटे छोटे व्यवसाय किए हैं ताकि बाज़ार की स्पर्धा में हमलोग टिकने पाएँ बेकरी बनाना बिस्कुट बनाना अगरबत्ती बनाना शैम्पू बनाना नेल पॉलिश बनाना ढेर ऐसे ऐसे आइटम हैं जो छोटे मोटे पूँजी से वो तैयार कर के आगे बढ़ सकते हैं लेकिन लोगों में यह खास करके खामियाँ पाई जाती हैं अगल बगल के पड़ोस से या स्थानीय लोगों से वह सामान ना खरीद कर बाज़ार की तरफ दौड़ते हैं बाहरी सामान खरीदते हैं विदेशी सामान खरीदते हैं जिससे हमारे आस पड़ोस के युवा वर्ग पिछड़ जाते हैं नहीं संभल पाते इसीलिए आम लोगों को भी जागरुक होना चाहिए हमारे पड़ोस के हमारे लोकल समाज के आदमी को इस तरह से व्यवसाय में सहयोग दें ताकि वह अपने पैर पर खड़ा हो जाय आगे घरेलू उत्पाद छोटे छोटे उद्योग हर युवाओं के हाथ में आ जाए सब अपने अपने पैर पर स्वाबलंबी हो सुदृढ़ हो जाएँगे राष्ट्र भी समर्थ होगा हर युवा समर्थ होंगे तो राष्ट्र भी समर्थ होगा राष्ट्र समर्थ होगा हम लोग बिलकुल मज़बूत हो जाएँगे लेकिन दिक्कत है पूँजीपतियों के सामने आम युवा लोग छोटे छोटे व्यवसायी लोग नहीं टिक पाते हैं इसलिए सरकार को इसके प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए और इन्हें खास करके जिस तरह से उन लोगों को आश अथी आरक्षित देते हैं इसलिए व्यवसायियों को भी आरक्षण देना चाहिए कि इनका सबसे पहले माल निकालने की कोशिश सरकार की ओर से हो तो हम लोग ज़्यादा लाभान्वित हो सकें इसलिए हम आम यु युवकों को भी हम कहते हैं कि इसमें आगे बढ़े अपने आप को प्रतिभा को जागरुक करें व्यवसाय को सीखें बनाएँ और सरकार को अपनी ओर आकर्षित करें इसके लिए स्थानीय स्तर पर कोई बाज़ार जैसे हाट वगैरह लगता है वहाँ आम युवा अपना अपना उत्पाद लेकर पहुँचे और धीरे धीरे वो निकलें हालाँकि बाज़ार में या आसपास के लोगों में यह देना संभव नहीं है लोग ले नहीं पाते हैं जिसकी प्रचार है जिसकी सूचियाँ बड़ी है उन्हीं का सामान लेते हैं इसलिए हम यही चाहते हैं कि युवा भी जागरुक हो और बाज़ार से सरकार की भी कि हम आग्रह करते हैं ऐसी लोकल हाट बाज़ार की व्यवस्था करें ताकि अपनी स्थानीय उत्पाद व्यावसायिक हो कृषि हो या जो भी कुछ हो वह स्थानीय बाज़ार में जा करके उसे निकालने का प्रयास करे और सरकार देखें की वहाँ अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उसकी व्यवस्था करें या उसको उठा के अगले स्थानीय हाट में उसे निकालने की कोशिश करे यही हमारी आम लोगों से आग्रह धन्यवाद